ارے سر کیا میری بات سبزی والے سے ہو رہی ہے سر آپ کے پاس کون کون سے سبزی ہے سر گوبھی چاہیے تھا تو اس کی کیا قیمت ہے سر سر فریس ہے نا یا وہ بہت پرانا جیسے ہے اس ٹائپ میں تو نہیں ہے سر مجھے دس کلو کے لگ بھگ چاہیے تھا سر مجھے تو ریٹ کیا ہے سر اس کا پچاس روپے کلو تو کچھ کم ہو سکتا ہے سر ریٹ اس کا مناسب قیمت وہی اگر آپ ریٹ کم کر دیں گے سر تو زیادہ لوں گا اگر نہیں کریں گے تو اتنے ہی فکس رکھوں گا ایک دم کچھ کم کریے سر ڈبل کا بیس کلو لوں گا تو آپ ڈسکاؤنٹ کا کچھ کا مناسب قیمت لگائیے سر اس کا ٹھیک ہے چالیس لگائیے سر اور ڈن کیجیے اوکے اور بھی سبزیوں کے بارے میں سر کیا کہتے ہیں اور آرڈر کروانا ہے مجھے اور بھی سبزی چاہیے تھا سر جیسے لوکی ہو گیا سر پالک ساگ ہے سر تو کیا قیمت ہے سر اس کی اچھا سر تو قیمت کیا ہے سر اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سب پھکس کر دیجیے سب کا ٹھیک ہے سر تھینک شکریہ